दौड़ से पहले हल्की सी चिंता या घबड़ाहट होना स्वाभाविक है लेकिन हम लोग उसको बहुत आराम से सम्भालते हैं दौड़ से पहले सबसे पहले हम दौड़ने से पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं हम दौड़ने वाली किट को पहनते हैं और रनिंग करने वाले हम जूतों का इस्तेमाल करते हैं रनिंग करने वाले जूते पहन लेते हैं किट और टी शर्ट पहन लेते हैं और रनिंग करने वाले लोअर को पहन लेते हैं जिससे हमारे शरीर में हवा लगती है और ये चिंता और घबराहट को बहुत आराम से हमको रिलैक्स फ़ील होता है फिर हम उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा अगर लेंगे तो कुछ पेट में दर्द हो सकता है जल थोड़ा सा हम लोग पानी में ग्लूकॉन डी या कोई तरल पदार्थ मिलाकर हम लेते हैं थोड़ा सा पीने से शरीर में एक अलग स्फूर्ति महसूस होती है उसके बाद हम दौड़ने से पहले थोड़ा चलते हैं जिससे क्या होता है हमारा शरीर हल्का गर्म होता है पैर खुल जाते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं दौड़ने से पहले अभी अगर तुरंत ही हम ग्राउन्ड पर आकर दौड़ेंगे तो उससे दौड़ने में पैर बन सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं तो हम बीस पच्चीस मिनट कम से कम हम हल्का चलते हैं वर्कआउट करते हैं और अन्य क्रियाएँ करते हैं उठ कर फिर हम क्या है फिर हम दौड़ते हैं दौड़ने दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं उसके बाद जब रुकते हैं तो अपने आपको धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं दौड़ते समय मुँह से साँस नहीं लेते हैं नाक के द्वारा साँस लेना चाहिए और दौड़ते समय पैर जो है पैर का पोश्चर सही होना चाहिए ताकि दौड़ने में कोई इंजुरी ना बने कोई दिक्कत ना हो इसीलिए हम पैर का मूवमेन्ट जो है वो सही तरीके से रखते हैं और स्पीड को एक नियत बनाए रखते हैं यदि दौड़ते समय स्पीड को कम ज़्यादा किया जाएगा तो थकान जल्दी आती है और जब दौड़ते समय स्पीड को नियत बनाए रखो तो थकान जल्दी नहीं आती है और चिंता और घबराहट भी नहीं होती है जब किसी नियत टाइम में दौड़ना हो तो उसके लिए एक नियत गति भी बहुत आवश्यक है अगर गति को कम ज़्यादा करेंगे तो फिर टाइम में भी परिवर्तन होगा और हो सकता है वो नियत टाइम में हम रनिंग ना कर पाएँ इसीलिए दौड़ते समय नियत चाल रखना बहुत ज़रूरी है फिर दौड़ते दौड़ने के बाद जब हम रुकते हैं तो थोड़ा तुरंत नहीं रुक जाते हैं थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आपको हम रोकते हैं उसके बाद रोकने के बाद फिर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं फिर उसके बाद पसीना वगैरह जब आ जाता है उसको किसी कपड़े से पोछते हैं पसीना पोछने के बाद हम फिर अगर थोड़ा और दौड़ना होना है तो और दौड़ते हैं इसी प्रकार दौड़ने के बाद रोज़ दौड़ते हैं इसी प्रकार दौड़ने से पहले ये सारी क्रियाएँ करते हैं और दौड़ने से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं जैसे हमारे हम हृदय रोग से बचे रहते हैं हमारे फेफड़े मज़बूत होते हैं दौड़ने से हमारे पैर मज़बूत होते हैं हमारे शरीर में सारे फ़ंक्शन ज़रूरी रूप से काम किया करते हैं दौड़ने से बहुत सारे लाभ हैं लेकिन दौड़ने के कुछ थोड़े बहुत नुकसान हैं जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हम दौड़ते हैं तो उससे क्या नुकसान है कि साँस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलने लगती है और गंभीर समस्या भी हो सकती है इसीलिए अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार क्षम दौड़ना चाहिए ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए और दौड़ने दौड़ना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है दौड़ने से पहले जो बाधाएँ आती हैं या चिंता या घबराहट होती है उसको रिलैक्स किया जा सकता है जैसे जूते हैं और रनिंग किट है और थोड़ा बहुत जल वगैरह लेकर सारी चीज़ें रिलैक्स की जा सकती हैं